जाड़ मास हमसभ एहि दुआरे रहै छी ठीक जे जाड़ भेल कपड़ा नहेलहुँ सोनेलहुँ तऽ गरमो पानि बेसी जाड़ भेल तऽ गरम पानिसँ नहा लेलहुँ नहि तऽ कलोके पानिसँ नहाइ छी तऽ ओ हमरासभके से अपन बरदास्त अइ पूजा पाठमे लागल रहै छी जाड़ रहै गरमी रहै हमसब बारहो महिना बिना पूजा केने अन्नजल नहि कऽ सकै छी हमरासभके व्रत रहै जे रहै हमसभ व्रत करै छी तऽ ओहिमे हमरासभके से लागल रहै छी आब हमरा एखन जाड़ बेसी भेल कि सोइटर पहिर कपड़ा पहिरने रहलहुँ उपरसँ सोइटर पहिर लेलहुँ कानमे बान्हि लेलहुँ देहपर शॉल ओढ़ि लेलहुँ भोजन करैलए रोटी खाइ भात खाइ जे खाइ गृहस्थके घरमे जे भेटल गरीब घरमे से अपन भोजन केलहुँ पचल नीक लागल समय पाँच गोटा एकठाम बैसल रहलहुँ बालबच्चा लऽ कऽ आओर गरमी महिनामे जाड़ मे तऽ पचि गेल गरमी महिनामे गरमीसँ भोजन नहि कएल भेल बालबच्चाके कानल खिजल एम्हर जे हमरा गरमी होइए हम नहि जाएब पढ़ैलए तऽ ओहिदुआरे से हमरासभके गरमी समय नीक नहि लागैए